ہمارے علاقے میں تو بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جس میں ہولی ہوا دسہرا ہوا اور پھر اور عید ہے بقرعید ہے اور ایک غازی میاں والا میلہ چلتا ہے صحبت جسے بولتے ہیں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں لیکن یہی مشہور ہے اور اس میں ایک یہ تازیہ اٹھاتے ہیں یہ سب تہوار منائے جاتے ہیں یہ تو تازیہ بھی مذہبی ہے لیکن یہ صحبت اتنی مذہبی نہیں ہے یہ تو عام سا تہوار ہے عام سا تہوار منائے جاتے ہیں جیسے یہ ہمارے یہاں کھیری باغ میں میلہ لگتا ہے بچوں كے لیے اور پھر لیوا وا کے لیوا کے جاتے ہیں بچوں کو اس میں گھومتے ہیں چکئی پہ ادھر ادھر اپنا بس یہی سب ہے